जेके टीचर्स खे अॼुकल्ह रिक्रुटमेंट थियण खां पोइ जेके ट्रेनिंग मिलणु खपे अप टू डेट उहा ट्रेनिंग महाराष्ट्रा में मुंहिंजे हिसाब सां होतिरी नथी मिले जीअं चॉक डस्टर चॉक बोड असां पहिरियों ॿारनि खे पढ़ायो थो वञे हूंअं ई अञा बि चङनि स्कूलनि में पढ़ायो थो वञे ऐं उन्हनि खे प्रोपर जीअं टैक्नॉलोजी जी ट्रेनिंग प्रोवाइड थियणु खपे ओतिरी ट्रेनिंग हुननि खे नथी मिले हिन जे करे थोरो टीचर्स बि आहिनि उहे पाण खे लैवल थोरी घटि करे ई ॿारनि जे साम्हूं ॿारनि खां उल्टो ट्रेनिंग टैक्नॉलोजी जी वठिणी पवंदी आहे की हिन में कीअं करिणो आहे हुन में कीअं करिणो आहे ऐं कंहिं कंहिं स्कूलनि में ॾाढो स्माट त स्माट वाईट बोड ते पढ़ाइनि था ॿारनि खे जंहिंसां ॿार एनिमेटिड तरीक़े सां उहे कार्टुन्स ॾिसी ॾिसी कुझु शयूं सिखनि था ऐं जेका रिक्रुटमेंट आहे उहा त डैफिनेटली घटि ई आहे ॿार ऐं टीचर्स जी त रिक्रुटमेंट हंड्रेड परसेंट करणु खपे जीअं जेको ॿारनि ऐं टीचर्स जो रेशो आहे उहो इक्वल हुजण खपे ईअं वन इज़ टू थर्टी मतिलबु हिकु टीचर सां टीह ॿार ऐं अगरि टीचर्स घटि आहिनि त हिकु टीचर सां सठि ॿार पोइ टीचर प्रोपर ध्यान बि नथी ॾिए सघे ॿारनि ते त इहो थोरो डिफीकल्ट इशू आहे जंहिं ते गवरमेंट खे थोरो ध्यानु ॾियनि ॾाढो ज़रूरी आहे